हैलो ओह् फुल्ल आह्ला बोल्ला ना य़रा में शिवरात्री आ दी ते तुगी पता ते ऐ ते साढ़े ते साढ़े इत्थें ना घर गै उत्त ते भगवान दी पूजा करने होने ते इंया करेआं तुगी फुल्ल चाहिदे थोह्ड़े बक्खरे बक्खरे न घरा दी करनी घरा दी घरा आस्तै आं यरा ओह् चाढ़ने मंदर ऐ जेह्ड़ा घर च ना ओह्दे ते फुल्ल चाहिदे हार ताहीं ओह् भ्रा मेरेआ डेकोरेशन निं चाहिदी फुल्ल चाहिदे फुल्ल तू थोह्ड़े गुलाब दे पाई लै थोह्ड़े गुट्टे दे पाई लै थोह्ड़े दूए त्रीए पाई लै सैल्ले पाई लै थोह्ड़े लाल पाई लै ओह् कमल पा तू रेटै दी टेंशन निं लै तू कमल पा बिच गुलाब पा बिच ओह् प्रपोज़ करने आह्ला बी पा आं सारे पा साफ सूथरे अच्छे अच्छे पा ठीक ऐ नेईं नेईं भंग भुंग दी लोड़ निं तू छड़े फुल्ल पा जी ओके